हँ होटल हम बात करैत छी जे हम जे गेली हन काममे तऽ हमरा आदमी हय बहुत्ते मूड़नमे जे गेली तऽ अहाँके जे हम कहलहुँ खाना बनबै लै तऽ अहाँ बनेबे नहि कयलियै लेट कऽ देलियै तऽ दश आदमी खाना कहलहुँ बनबै ला तऽ अहाँ नहि बनेलियै चावल बना देलियै तऽ आठ दश आदमी बिमार कहए हम रोटी खयबै रोटी बनबेमे अहाँ टाइम टाइम लगा देलियै तब आदमी सब चलि चलि गेलै तऽ हम खाना लै के हँ आब दुइये रोटी चाही आब हम जादा नहि लाएब ओ अहाँ झँझट करबै तब करू हमे नहि लाएब आब रोटिए अहाँ लेट करलियै हमरा आदमी चलि गेलै हमरा पाइ नहि हय हम कहाँ से अनबै लै कै आ खाना बनबैमे कही एत्ता टाइम लागलै हन हमे आर नहि बनबैत छियै खाना दश आदमीके खाना तुरत बना दै छियै अहाँके होटलमे एतेक देरी लागैत हय खाना बनबैमे तऽ हमरा आदमी सब चलि गेल हमरा हमरा नहि चाही खाना कमे लाएब हमरा रोटी नहि चाहिए हमरा दोए रोटी चाहिए पाइ आर हम देब नहि एतेक लेट थोड़ी होय छै जे होटलमे कही एतेक लेट होलै हन खाना जे हमे हँ हँ नहि देब पाइ आर हमरा दू गो रोटी चाही भुक्खल चलि गेल हन सब हमर मेहमान सब कुटुम आर से नहि आब हमे नहि लेब की करब हम खाना लै के अहाँ बहुते लेट कऽ देलियै से से रहय दियौ हमे नहि खाए नहि खेतै रोटी नहि चाही हमरा चावल चाही